हमरा सुपौल जिलामे विधायक छथिन जेनाकि श्री रविन्द्र ठाकुर ओ न बहुत नीकसँ अपना सुपौल जिलाकऽ करय छथिन जेकि हुनका लऽ हमरासभके बहुत सुविधा मिलयए जेना रोडसभ बहुत नीक बनयने छथिन जेना पहिने पानि सभके असुविधा रहय कतहुँ बहिके चलि जाइत रहय से सभके कोनो दिक्कत नहि छै सभठाम नालासभ बना देलखिन हँ पाइप सेट कय देलखिन हँ तहन सप्लाईवाला पानि लगवा देलखिन हँ बहुत सुन्दरसँ बहुत नीकसँ व्यवस्था कएकऽ राखय छथिन हुनकाक लेल सुपौल जिलामे बहुत सुविधा हमरा सभके मिलयए जेकि की कहय छै वार्ड सदस्य जे छथिन हुनको नीकसँ राखय छथिन चलाबय छथिन कहय छथिन ओहि लयकऽ बहुत नीक सुविधा छैक हुनका लयकऽ बहुत नीक सुविधा चलय छै जे हुनका जिलामे सुपौल जिलामे बहुत किछुके सुविधा चलाइ देलखिन हँ ओ विधायक जे छथिन अथी चलबय छथिन ओ बहुत नीक सुविधा चलेने छथिन